हम एक हजार मे एकटा स्टोव किनलहुॅं रहऽ जे बहुत ख़राब निकलल से एच पी कंपनी के रहऽ आर किनल हमरा एक महिने भेल हऽ आर ओकरा सँ हादसा होइत होइत बचि गेलै हमर घर मे से एच पी कम्पनी के स्टोव नहि कीनू या